شاہجہان پور میں الگ الگ قسم کی فصل پائی جاتی ہے جیسے کہ دھان کی فصل گیہوں کی فصل گنے کی فصل سبزیوں میں آلو کی فصل گوبھی کی فصل پیاز کی فصل وہیں پھلوں میں آم کی فصل امرود کی فصل اور انگور کی فصل پائی جاتی ہے ان فصلوں کو کسان تیار کر کے بڑی بازار میں بیچ دیتا ہے بڑی بزار سے خریدار اپنے دکانوں میں لے کر آتے ہیں جہاں سے عام آدمی اس کو خرید کر اپنے گھر لاتا ہے اور اس کا الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال کر سکتا ہے اور اس کا استعمال کر کے الگ الگ طریقے کی سبزیاں الگ الگ طریقے کے کھانے بنا سکتا ہے شکریہ